हमारे राजस्थान क्षेत्र के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास किया है उन्होंने इस्कूल में हर बच्चे को फ़्री में साइकल जो हो अव्वल नंबर में से उत्तीर्ण होते हैं उनके लिए लैपटॉप की व्यवस्था की है और जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए कॉपी किताबें इश्कॉलरशिप और युनिफ़ॉर्म की व्यवस्था की है और जो दूर दराज़ के बच्चे हैं उनके लिए बस की भी व्यवस्था की है हमारे मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान में शिक्षा शिक्षा शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है उन्होंने शिक्षा को आगे रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे काम किया है और जो सरकारी इस्कूलें थी उनका पुनः निर्माण करवाया है जर्जर इमारतें थीं उनको वापस पुनः निर्माण करवाया उन्हें अच्छा बनवाया है जिससे सरकारी स्कूल में भी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और अध्यापक जो अध् जो जिस इस्कूल में कम अध्यापक थे वहाँ पर अध्यापकों की भी व्यवस्था की है उन्होंने